तैरने की क्रिया तो हम लोग के साथ पढ़ते थे इस्कूल में इस्कूल से छुट्टी होते थे गाँव के बग़ल में नदी है तालाब है उसमें हम लोग जाते थे नहाते थे और कुछ लोग जो है हम लोग से बड़े बच्चे थे वे लोग सब तैरना जानते थे उनके सहारे हम लोग भी तैरने लगे और सीख गए नदी में पानी ज़्यादा होने पर भी हम लोग तैर कर इस पार से उस पार अपना देख निकल जाते थे वही सब देख देख करके पानी में हम लोग तैरना सीख गए और आज भी अभी तो उमर के अनुसार आज भी थोड़ा बहुत पानी रहता है तो तैर लेते हैं अभी भी इस्कूल में से ही हम लोग तैरना सीख गए हाँ यही यही सब बात है हम हमको नहीं जो हम से बड़े थे वह वह हमको सिखाए वह हमको तैराए तैरते तैरते हम लोग अपना सीख गए और और कई प्रकार से भी तैरना भी होता है कभी डूब करके निकलते हैं कभी उ उल्टा हो करके तैरते हैं कभी हाथ पाँव फेंक करके तैरते हैं यही सब तैरने का जो तरीक़ा है यही सब तरीक़ा से हम लोग हाँ नीचे दो डूब करके एक डूबता था उसको दूसरा पकड़ता था कुछ दूर निकल जाते थे फिर वह वह नहीं पाता था दो डूबता है दूसरा पकड़ता यही सब तो तैरने का तरीक़ा था यही सब हम लोग सीखे यही सब से हम लोग तैरने का अभ्यास हो गए तालाब में भी नदी नदी में नहीं गए कभी तो तालाब में भी तैरते थे तो तालाब में थोड़ा तैरना मुश्किल होता था क्योंकि उसमें पानी स्थिर रहता है उसमें डूब करके नहीं ज़्यादा दूर जा सकते थे नदी के पानी में खिंचाव रहता है वह खींच कर के वह दो अपने आप को ले जाता है यही सब तो तरीक़े थे हम लोग तैरना सीख लिए तब और क्या और नदी में अब भी पानी रहता है तो उसमें तैर लेते हैं अभी तालाब तो सूख जाता है लेकिन नदी में थोड़ा बहुत पानी रहता है इसलिए अपना सीखते रहते हैं उसमें जो हमा जो हमारे साथ के हैं उनके साथ साथ कभी अब भी हम लोग घूमने को जाते हैं नदी के किनारे तो उसमें तैरते रहते हैं यही सब तो बातें है तैरने की